आंनि न'खरनि बारै जेनेबा मा आबाद मावनाय आबादखौ मावोबा मा मा जोथोन खालायनांगौ मा मा मावनांगौ एबा बिफां लाइफां गायबाय गय गायनाय गयखौ मा बोथोराव गायो गयखौ बैसागाव गायो गायनानै माबायदि जोथोन लानांगौ गुदियाव हाग्रा जायोबा हाग्राखौ एवनानै होनांगौ हाग्रा माबायोबा हाग्राखौ एवबाय थाना होनांगौ गयखौ बोसोराव खनसे गायो बिफां फांसेखौ फिथाय थायनोबा खनबेसे फिथाय खनथाम जावयैबासो गया फिथाय फिथाय थायो आरो माखासे बिफांनि सोमोन्दै खान्थाल थाइजौ जानाय बोथोरा आसार मासाव जायो खान्थाला मोनोब्ला फिथाया गेफे जायो आरो थायजौआ मोनोब्ला बिगुरनि सायाव गोजा जायो लेरख'वाबो मोनोब्ला गोजा गोमो जायो आरो मैगं थाइगं फिथाय समाथाय मोननाय मैगंखौ जोगोनारखौ मोजां बेगर मोनोब्लासो जोलै मोनोब्लासो बिफाङाव मोजां जायो आरो एम्फौ जायो एम्फौ जायोबा जोङो मुलि होनांगौ सानदुं गोसाबा बिफांखौ बिफांनि सायाव साया होनांगौ आरो दै लुनानै होनांगौ आरो अखा हायोब्ला जोङो गोजौआव बिदिनो साया होनांगौ आरो बांद्राय अखाब्लासो साया होनांगौ अखाया खमब्लाथ' होनाङा आरो बांद्राय साया होबाय थाबाबो बिफाङा सेहेरा मोजां जाया थैलांनोसो हमो आरो जोङो बिफांखौ थैहां थैनायनि अबस्था गाज्रि नुबानो अबस्थाखौ गाज्रि नुबानो जोङो बेहाय जेनेबा गरमेन्टनि हासार एबा लकेल हासार होनांगौ जायो गुदियाव लकेल हासारखौ जोङो नैबे गोबोरखि हासारखौनो बाहायनाय जायो आरो बिदिनो सोब मैगंफ्रावनो जोङो दा हासार इसे इसे होआबानो जोङो मैगंखौ जोङो थिखोनो हाखाया आरो फिथायफोरखौ जोङो मोनखाया हासारनि सायावसो जायो दा बिफां लाइफां गायनायफ्रा जिसिबांखि हासार बाहायगोन इसिबांखि फिथायफोरखौ मोजां मोनगोन आरो गभारमेन्ट हासारखौ जिसिबां बाहायो इसेबां फिथाया मोजां जायो जानाया खिन्थु मानसिनि देहाफोरखौ खहा खालामनानै होनाय जायो आरो दा जोङो मैगं थाइगं गायाबानो बेबायदि साननानैबो थाजाया मैगं थाइगंखौ जोङो जेरैबाबो गायथारनांगौ जायो बेजोंनो फिथाय समाथाय फाननानै जोङो इसे एनै मोनो फाननानै जानाय जायो फानो फाननानै थायसे थायनै मोननायजों जोङो न'खराव न'खर सालायो न'खर बानायो एबा संसाराव मा नांगौ जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय थाव साबोन गथ'फोरनि गाननाय जोमनाय फरायनाय खाथा फावथेन बायनाय जों बेफोरजोंनो सोलिनो हायो बेखायनो बिफां फिथाय बिदिनो मैगं थाइगं बिदिनो गय खान्थाल गायनानै जानाया मोजां